आं मोसानो रोंगौ मोसानायखौ आं गावनो हारसिङै सोलोङाे एबा आं जेरावबो दान्स क्लास फोरबो लानाय जायाखै आंनि रोंगौथिखो आं हारसिङैनो सोलोंदों जेरै मोसानाय मोसानायखौ आं बुहुत मोजां मोनो बबेयावबा मिटिं अबेबा मिटिं फांसन जा बेफोरबायदियाव स्तेज प्रग्राम खालामो मोसायो बबेयावबा मिटिं फोर जायोबा कालचार बिदिनो बर'नि बागुरुमबा मोसायो